हा दिनेश सर कीअं आहियो आयो की न हो तव्हांजे इस्कूल में टीचर डे मल्हाई रहिया आहियूं तव्हांखे त ख़बर हूंदी अॼु नोटिस आयो हा त तव्हांजे दर्जे में घणा शागिर्द हीअ पार्टिसिपेट करे रहिया आहिनि छो की छा पाण खे सुभाणे लिस्ट ॾेयणी पवंदी की घणा शागिर्द पंहिंजे एक्ट में आहिनि ऐं घणा शागिर्द इन डांस में पार्टिसिपेट करे रहिया आहिनि त तव्हां पंद्रहं ॿारनि में छोकिरियूं घणियूं आहिनि छोकिरा घणा आहिनि ऐं कहिड़े कहिड़े एक्ट में पार्टिसिपेट करे रहिया आहिनि अच्छा सत छोकिरा आहिनि ऐं हीअ सभु एक्ट में पार्टिसिपेट करे रहिया आहिनि ऐं डांस में घणा ॿार अथव डांस में छह ॿार आहिनि त हिननि ॿारनि खे सुभाण चइजो की सुभाणे सते वजे इस्कूल जी ड्रेस में अचनि ऐं टीचर डे मल्हाइ रहिया आहिनि त हो माउ माइटेन खे चवनि की हो बि मतिलबु हिन में अची करे शामिलु थियनि सुठी तरीक़े सां टीचर डे मल्हाइ मल्हाईंदासीं ऐं हिननि खे ॿुधाईंदासीं की मतिलब टीचर डे छो मल्हायो वेंदो आहे छा जे लाइ मल्हायो वेंदो आहे त इहो सबबु त इहो सभु कार्यक्रम पंहिंजे इस्कूल में रहंदो त ॿारनि खे बि पंहिंजे दर्जे जे ॿारनि खे बि ॿुधाइ लाहिजो त हूं बि मतिलबु इन जाइल इनजे लाइ तयारी करे अचनि घरा बि इन जे इन जे लाइ प्रिपरेशन वग़ैरह करे अचनि

हा हे तव्हां पंहिंजे अ जेका बि क्लास में मोनिटर वग़ैरह हुजनि उन्हनि खे ॿुधाइ लाहिजो त ॿारनि खे हूं ॿुधाइ लाहे की कहिड़ा कहिड़ा एक्ट करिणा आहिनि ऐं मतिलब हूं जेके बि एक्ट हुजनि उन सभु मतिलबु सई हुजनि इस्कूल में इस्कूल में करण वारा रहजनि ईअं न की के टीचर घुस्सो वुस्सो थी वञे या केरु टीचर जी मतिलबु भावनाउनि खे ठेस लॻे अहिड़ा सभु न करिणा आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे न ऐं हो टीचर डे जे लाइ सभिनी खे चइजो की इस्कूल यूनिफॉर्म में ई अचनि ईअं जेके बि कार्यक्रम थींदो इस्कूल यूनिफॉर्म में ई ॿार रहंदा ठीकु आहे न ऐं पाण खे बि मतिलबु स्पीच वग़ैरह ॾेयणी रहंदी त तव्हां सभु उहो प्रिपरेशन करे अचिजो त ॿारनि खे पाण मोटिवेशन ॾेई सघूं की मतिलब टीचर डे छाजे टीचर डे छा आहे ऐं पंहिंजे टीचरनि जो सम्मान करणु घुरिजे ठीकु आहे न तव्हां लिखी लिखी विखी रखी हूंदी न जीअं ई नोटिस वोटिस आयो त तव्हां प्रिपेयर त हूंदा न पंहिंजो हुन जे तरफ सभु लिखी रखी ॿारनि खे बि तव्हां थोरो ॿुधाइ लाहिजो पूरो उन्हनि खे मोटिवेट करे लाहिजो त पंहिंजा छा सुभाण गैस्ट वग़ैरह बि ईंदा पंहिंजो इस्कूल में हा त उन्हनि गैस्टनि जे साम्हूं पंहिंजे ॿारनि वग़ैरहनि जो छा परफॉर्मेंस थींदो त ईअं नालो न ख़राब थियणु खपे पंहिंजे इस्कूल जो ठीकु आहे ऐं हे टीचर डे कार्यक्रम साल में हिकु बार ईंदो आहे त ॿारनि खे बि एंजॉयमेंट थियणु खपे पढ़ाई सां गॾो गॾु एंजॉयमेंट ॾाढी ज़रूरी आहे ॿारनि जे लाइ ठीकु आहे न ऐं ॿारनि जो नाश्तो वग़ैरह बि रखियो आहे इन्हनि में कोई बि चार्जिस वग़ैरह पाण कोन्ह वठंदासीं ॿारनि जे लाइ सभु इंतिजाम रहंदो त ॿारनि खे पहिरीं ॿुधाइ लाहिजो नवे खां नवे खां ॿारहे लॻे ताईं टाइम रहंदो इन्हनि जो

हा जेका बि क्वैरी हुजे न हूअ तव्हां मूंखे फ़ोन करे पुछी लाहिजो ठीकु आहे जी ठीकु आहे सर सुभाणे मिलू था पोइ इस्कूल में ठीकु आहे न ठीकु आहे ठीकु आहे हाणे